नमस्ते सर सर मेरी एक गाड़ी इस्कार्पियो है उसको हम कहीं ओवरआल सर्विसिंग कराना चाहते हैं सेंटर सेंटर किस जगह है सर आपका

तो सर वहाँ पर आयल वगैरह भी ये चेक हो जाएगा और कर से उसका धुलाई भी हो सकता है ठीक से और टायर टायर वगैरह का भी चेक हो जाएगा सर और और अंदर कोई समान जो है जो जो हमारी जानकारी में ना रहे उसका पूरा चेकिंग होना चाहिए

अच्छा तो तो सर्विसिंग से पहले धुलाई होता होगा ना

हाँ निकल जाएगा सर और उसके बाद में सर ब्रेक टेस्ट वगैरह तो नहीं हो सकता कार का और ब्रेक मान लो अगर कभी काम नहीं कर पाए तो तो वो रोड पर चलेगा तभी तो पता चलेगा कि खड़े खड़े चेक हो जाएगा हाँ जी तो सर इसमें इन इसमें आयल वगैरह का कैपेसिटी वो कम होने से दोबारा आयल पड़ता है कि

अच्छा ठीक तो इसका कोई कच इसका कोई सर लिमिट है कितना दिन इयार मंथली होना चाहिए इसका कितना पैसा लगता है पैसा कितना लगता है सर मतलब वो वन सर्विसिंग में ही सब नहीं मैनेज होता है अच्छा सर मतलब उसमें सब हर चीज में बदली करना पड़ जाएगा जी हाँ अधिक यानि कम कम एमाउन्ट में कभी कम एमाउन्ट में करना चाहेंगे तो सर जी कब नमस्ते